देखियौ फोटोग्राफी आइकाल्हि एक तरहसँ अगर हम चाही तऽ ओकरा प्रोफेशन बना सकै छी आओर बहुत लोक एहन केबो केलक यऽ हमर घरेके लोकसभ एहन यऽ आसे पड़ोसके जे फोटोग्राफी कऽ एकटा प्रोफेशन बना लेलक यऽ हुनकर एकटा कोर्स होइ छै फोटोग्राफीके जे अहाँ अगर बढ़िऑं कॉलेज से अगर करबै तऽ ओकर एकटा अहाँके डिग्री मिलत आओर अहाँ ओहिमे बढ़िऑं जकाँ परिपक्व भऽ जेबै तकर बाद अहाँ कतहुँ भी शादी विवाह या एहन कोनो फंक्शन अगर हुए तऽ अहाँ ओतऽ अपन कैमरा लऽ के जा सकै छी अहाॅंके जे डिमाण्ड होयत अहाॅंके जे चार्ज होयत ओ अहाँके मिलत अहाँ ओकर बढ़िऑं बढ़िऑं तस्वीर निकालिकऽ हुनका गैलरी बनाके एकटा दऽ दियौ ओहो खुश अहुँ खुश आर एकटा प्रोफेशन जे यऽ बहुत लोक एहन कयने यऽ कि अहाँ ओकरा कैमरे मैन सॅं जानबै अहाँके बता दी कि कैमरा मैन भी दू तरहके होइया एकटा जे बहुत नॉर्मल होइया जेकर फी अहाँ बहुत आरामसऽ चुंँका सकै छी आओर एकटा होइया जे बहुत महँगा होइया जेनाकि बता दी कि हमरे घरके पास मे दूटा कैमरा मैन यऽ जे अपन फोटोग्राफीके लऽ के बहुत चर्चित रहैया हुनकर प्रोफेशने छियै ई जाहिमे एकटा छै केशव ओ केशव जे छै ओहो कोर्स केने छै फोटोग्राफीके बढ़िऑं कॉलेजसँ आर हुनकर चार्ज जे छै बहुत कम छै माने कि अहाँके ओ पाँचे सए मे दस टा पन्द्रह टा फोटो अच्छा अच्छा क्लिक कऽ केँ अहाँके दऽ देत जे अहाँ खुश भऽ जेबै आओर पाँच सए हुनका दऽ देलियै तऽ ओहो खुश भऽ गेल आर एकटा हमर पड़ोसी छै शिवम् वर्मा हुनकर चर्चा तऽ हम की कही पुरा हमर जिलामे बहुत बेसी हिनकर नाम यऽ बहुत बेसी देखियौ ओहो कोर्स कयने छै वएह कॉलेजसँ हुनकरो पास कैमरा वएह छै लेकिन अहाँ एकटा बुझि सकै छियै कि अगर अहाँके पास अनुभव यऽ बढ़िऑं अनुभव यऽ तऽ वएह पढ़ाइ कयल आदमी दाम दै छै लोकके या वएह पर अहाँ जे भी होइ छै तऽ शिवम् वर्माके बारेमे बता दी कि ओ जे यऽ कतहु शादी विवाहमे अगर जायत तऽ हुनकर चार्ज एतेक होइ छै कि आम आदमी नहि हुनका दय सकै छै पचास हजार कम नहि भेलै पचास हजार से बेसिये ओ करैछै या इएह केशव जे यऽ ई अहाँके दस पन्द्रहमे एक नम्बर गैलरी बनाकऽ एक नम्बर शादी विवाहके अहाँके फोटो निकालि कऽ दऽ देत जे नॉर्मल आदमी लए बहुत ठीक छै आर बस एतबे कहब कि फोटोग्राफी आइकाल्हि बहुत नीक प्रोफेशन बनि गेल यऽ एक तरहसँ ओ ओहिसँ लोकके रोजी रोटी भी चलै छै आओर कोनो ख़राब चीज तऽ छियै नहि बहुत अच्छा चीज छियै लेकिन अहाँके ओहि लए मेहनत करै पड़त कोर्स करै पड़त बढ़िऑं कॉलेजसँ जाकऽ तकर बादे अहाँ एकटा अच्छा प्रोफेशन कय सकै छी फोटोग्राफीमे हमरा तऽ बहुत पसन्द यऽ फोटोग्राफी